मां नंढ नंढपण खां नंढपण में ई ड्राईंग करण शुरू कई हुई ॿियनि ॿारनि जी ड्राईंग ॾिसी मूंखे बि ड्राईंग ऐं पेंटिंग करण जी इच्छा थी तंहिं खां पोइ मां लॻातार अभ्यास कंदी रहियसि ऐं कला में रुची वधंदी वेई मुंहिंजा घणेई पसंदि जा कलाकार आहिनि पर सभिनिनि खां वधीक मूंखे एम एफ़ हुसैन जी पेंटिंग वणंदी आहे